आथिखालाव ना हमानायाथ' जे हेङा जे खाबा जे बेजों हमो आरो खखा सेनल'सै गोदोनि दिनाव खखा खाखि फल'जोंबो ना हमोमोन जाखाजोंबो सुयोमोन दानि मानसियाथ' बिबादिखौ रोंला बे सेनजों जेजोंल'सो आरो हाखर सारनाय बिदिसो गोदोनिया दबा गिदिर गिदिराव फल'जों खखाजों खाखिजों हमोमोन नाफोरखौ दानि मानसियाथ' बिदिखौ रोंला दा सेन खखा बेजोंल'सो हमग्रा हमनो रोङो आरो हायोबा जेजों सारग्राजों सारो बेफोरबादिजों बोयो गोदोनि बायदि खखा खाखिखौ हेबनो रोंला दानि मानसिफ्रा दाथ' जों बिदिनो एखनबा हाखरफ्राव दै बाना जाना थालांबा सारनानै हाखर सारनाबो मोनो आरो अखा बोसोर गोदाननि बैसाग मासनि अखा हायोबा अखा जुब जुब हाबा दा दावो बेखौल'सो सारनो मोनो गोदोनि बायदि खखा खाखिजों सारनो रोंला बेखिनियानोसै आरो